अज्जकल दे बच्चे गेमां खेलदे गै नी हैन फोनै बिच्च गै डुब्बे रौंह्दे जिंदी बजह् कन्नै साढ़ा एह् कल्चर खतम होआ दा ते अगर बच्चे गेमां खेलदे रौह्न ओह्दे कन्नै साढ़ा शरीर बी स्वस्थ रौंह्दा साढ़े शरीरै दी हरकत होंदी रौंह्दी खूनें दी अते अगर मतलब कि अगर अस घर गै बैठी रौह्चै फोन चलांदे रौह्चै ते ओह्दे कन्नै साढ़ा शरीर बमार होई जंदा ओह्दे कन्नै अस नेईं खाना पचाई सकने ना किश हून अगर अस कोई खेलगे ओह्दी बजह् कन्नै अस खाना बी पचाई सकने साढ़ी शरीर दी जेह्की जेह्का साढ़ा शरीर ऐ ओह् हरकत करदा रौंह्दा ते कन्नै साढ़ा कल्चर बी बचे दा रौंह्दा अदे कन्नै मज़ा बी औंदा ते एह्दी बजह् कन्नै होरें दा बी मनोरंजन होंदा ते